नमस्ते भाई नमस्कार और हाल ठीक है आप बताइए कैसे हैं हाँ तो कौनसी लकड़ी आपको चाहिए हा क्या पलंग वगैरह बनाना है या दरवाजा अच्छा हाँ तो आपको सब लकड़ी मिल जाएगी कितना चाहिए हाँ तो ठीक है पैसा तो तो आप बता दीजिए कितना है वो तो हो जाएगा ना हमारे पास लकड़ी जो हैं सागौन है शीशम है साखू है देवदार है फिर जो आपको चाहिए प्लाई सनमाईका हर चीज है रेट वही जो आपका रेट मार्केट रेट है वही है हाँ उसमें आपको अंतर नहीं मिलेगा आप कहीं भी उसको जांच लेंगे जांचने के बाद आप ले लीजिए माल आपको नंबर एक का मिलेगा हाँ बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी हाँ जब आपको दुकान के लिए ले जाना तो दुकान पर तो तो आता जाता रहेगा हाँ उसमें कम बेसी चलता रहता है हाँ हाँ हाँ आपको जब लेना है आप आइए ले जाइए साइज हमको दे दीजिएगा हाँ अरे फ्री क्या तो दुकान है तो दुकान बस फ्री क्या है आप जब आइएगा तो आपके लिए समय निकाला जाएगा ना

रेट जो है आप उससे हमको दो रुपये कम दीजिएगा और क्या आप जांच लीजिएगा मार्केट हाँ लेकिन माल जो रह गया आपका नंबर एक रहेगा उसमें कोई शिकायत नहीं अगर गड़बड़ी है तो माल वापस हो जाएगा हाँ ये गारंटी है

ठीक है आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा ये आप आइए पहले देख लीजिए गोदाम देख लीजिए आपको पसंद जो भी है वो कहिएगा वो आपको मिलेगा आपको जितना चाहिए उतना माल आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना है हाँ तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी आप लीजिएगा आप पता भी कर लेंगे किसी से की माल कि हमारा आप आएँगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि यहाँ कितने कस्टमर आ रहे हैं और कितना माल जा रहा है हाँ लोग घूम घूम के हमारे यहाँ अब दो दो तीन तीन बार आएँगे पता कर के जाएँगे फिर आएंगे कहें नहीं आप ही दे दीजिए हाँ और लेके जाते है यहाँ से लोग और जो कस्टमर जो दुकान पे ले जाते हैं वो भी कहते हैं कि नहीं दिया हमें माल वहीं दुकान का लि आइएगा तब दीजिएगा नहीं तो दूसरे का मत दीजिएगा तो माल में आप को कमी नहीं मिलेगी नमस्ते नमस्ते